योगु योगु पंहिंजे जीवन में इलाही ज़रूरी आहे अॼु कल्ह जे तनाव वारे जीवन में तंदुरुस्तु रहण लाइ हरि हिकु माण्हूअ खे अलॻि अलॻि योगु ज़रूरी आहे रोज़ु योगु करण खां पाण तंदुरुस्तु रहंदा आहियूं बीमारियूं पिणु पाण खां परिते भॼंदियूं आहिनि पंहिंजे सरीर में सॼो ॾींहुं स्फुर्ती रहंदी आहे ॿिया ॿिया माण्हू ॿिए ॿिए तरीक़े सां योगु कंदा आहिनि ॿियनि ॿियनि ॿियनि ॿियनि माण्हू पाण योगु कंदा आहिनि ऐं योग जा इलाही रूप आहिनि जीअं त कसिरत करिणी सूर्य नमस्कार पंधु करिणो डुकण वञिणो जीम वञिणो स्वीमिंग करिणी अमुक अमुक खिलण जा बि क्लास हलाईंदा आहिनि योग जो कोई हिकिड़ो ई स्वरुप कान्हे पण पंहिंजे टाइम जे परिस्थितीअ जे अनुकूलु ॿिए ॿिए तरीक़े सां योगु कजे पंहिंजे शरीर ऐं तंदुरुस्तीअ ठाहिण लाइ हिन अॼु कल्ह जे जड़िपी ज़माने ऐं तनाव वारे ज़माने में हरि हिकु माण्हूअ खे योगु करणु खपे